नमस्ते हाँ कह रहें कि हमारे इस्कूल में

ठीक है हो जाएगा क्या क्या दिक़्क़त है आप

हाँ हाँ सब कुछ हो जाएगा बच्चों को सब सुविधा हो जाएगी नहीं तो हम आ कर सब करवा देंगे सुबह सुबह आएँगे ना हम सब करवा देंगे नहीं बच्चों को कोई दिक़्क़त नहीं होगा हम सब व्यवस्था करवा देंगे नहीं भाई बच्चे छोटे छोटे हैं सब उन लोग को बाहर जाना पड़ता होगा धूप लगेगी बीमार पर जाएँगे हम सब व्यवस्था करवा देंगे

ठीक है तो हम करवा देंगे हम आ जाएँगे दो तीन दिन में

अभी हम बाहर है ना घर पर नहीं हैं आ जाएँगे ठीक है हम करवा देंगे सब व्यवस्था करवा देंगे

नहीं भाई बच्चें हैं तो बीमार पड़ जाएँगे ना हाँ हाँ नहीं सब व्यवस्था हो जाएगा

नहीं सब करवा देंगे सब व्यवस्था लाइट की नल का और वही जो बाथरूम उथरूम है सब करवा देंगे बढ़िया से पंखा उंखा है ना अच्छा वह भी करवा देंगे और भी करवा देंगे सब सही से ठीक है

हाँ दो तीन दिन में आ जाएँगे बाहर गए हैं कुछ काम से ठीक